السلام علیکم جی فٹویئر شاپ سے بات ہو رہی ہے کیا ارے سر مجھے جو ہے نا ایک سینڈل خریدنی تھی آپ کے یہاں مل جائے گا کیا ارے سر وہ ریلیکسو میں جو ہے نا جو آج کل چلا ہے مطلب وہ اوپر سے زیادہ گھیر والا نہیں ہوتا ہے وہ پرسوں جو ہے نا میں آپ کی دکان پر گیا تھا میں آپ کی دکان پر پرسوں گیا تھا نا تو مجھے وہ ریلیکسو کی دکھی تھیں وہ آپ کے یہاں ابھی ہے کیا کتنے تک وہ مل جائے گا ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے تین سو چار سو آپ بتا رہے ہیں ہم اس دن جو ہے آپ کے یہاں سے ڈھائی سو روپے میں لے کر کے گئے تھے ارے نہیں میں آپ سے بتا تو رہا ہوں کہ پرسوں میں لے کر کے گیا ہوں ڈھائی سو روپے کی پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سو چار سو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیا بندہ ہے لک کے ہم پرسوں لے کر کے گئے ہیں ایک چپل اچھا یہ بتائیے اسپارک کا اسپارک کا کوئی جوتا مل جائے گا آپ کے یہاں جی جی جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے سر اصل میں کیا ہوتا ہے نہ کہ میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں مطلب کہ چھ سات کلو میٹر دور رہتا ہوں اب میں وہاں جاؤں آپ کی شاپ پر اور پتہ چلے کہ نہ ملے اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے سر ٹھیک ہے جی جی جی بالکل اچھا یہ آہ میری بات سنیے نا جی آپ کے جو آنر ہیں دکان کے مالک ہیں جیسے ہم جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسوں میں نے جو ہیں ڈھائی سو روپے میں وہ سینڈل خریدی جو آپ ابھی تین ساڑھے تین سو کی بتا رہے ہیں وہ آنر کب تک آ جائیں گے تو اس حساب سے میں آ جاؤں گا کیونکہ آپ تو بارگیننگ کریں گے نہیں میرے ساتھ آپ تو کہیں گے کہ بھائی میں ہیلپر ہوں نہیں تو وہ کت وہ کتنے بجے تک آ جائیں گے میں یہی پوچھ رہا ہوں تو اس حساب سے میں آؤں گا نا اور وہ کتنے دیر کتنے دیر رکیں گے وہ اوہو نو بجے تک رکیں گے اصل میں کیا ہے نا کہ میں تھوڑا کسی ضروری کام سے جا رہا تھا خیر کوئی نہیں میں نو بجے سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم